हेलौ बेयो दथमानि मिलौहाब रेस्टुरेन्त ना बे रेस्टुरेन्ताव नोंसोरनि रेस्टुरेन्ताव माबायदि फेसिलिति दं आङो फेमिलिफोरखौ लानानै थांनो सानदोंमोन मा मा जाग्रा लोंग्रा मुवा बेसाद दङ आरो बे जायगायावहाय जिरायनानै थानो जानो लोंनो सुबिदा दंना गैया आं बेफोरनि बागै मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथांमोननि बे हथेल रेस्टुरेन्ताव मा मा मुवा बेसाद मोनो आरो मा मा जाग्रा लोंग्राफोर दङ बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदोंमोन आङो दा नोंथांमोनहा मा बेस्त' नामा आंनो बेफोरनि सोमोन्दै थाबैनो खिन्था हरनो हागोन ना हाया आंहा समनि जोबोद आंखाल आं दा बे रेस्टुरेन्ताव मोनोब्ला दानो थांगौमोन आंनो थाबैनो खिन्थाहर आरो गारि पार्किं खालामग्रा जायगाफोर दङना गैया सायदावहाय मानोना गारि पार्किं खालामनोबो जायगाखौ नांगौ आरो नोंसोरनि रेस्टुरेन्तना फुंनि कयतानिफ्राय बेलासिनि कयतासिम थायो बेफोरखौबो आंनो गासैखौबो खिन्थाहरनो हागोन ना